खुला खुला पानिमे हेलयके लेल जेबाक कालमे दू तीन आदमी मिलके जाउ आओर बढ़िऑं से मने सुरक्षित रहब आओर जेकि मने पानिमे बेसी पानिमे नहि जेबाक चाही कम पानिमे हेलू आओर ओकरा जे छै से संगे जे रहत आदमी ओकरा सङ्ग रहू जादा दूर नहि हेलू आओर सङ्गे जे बेसी पानिमे सेहो जेबाक नहि चाही आओर जेने किनारे किनारे हेलू नया हेलै बला चिते आओर हाथ पैर सभटा खूब बढ़िऑं से चलबैत रहू जेकि मने अहाँके हेलैमे सुविधा रहत आओर जेकि बेसी गहराइमे जे रहैत ओहि तरफ नहि जाउ कम गहराइमे हेलू